شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیان بنیادی ثقافتی اگر فرق کو بیان کیا جائے تو جو بنیادی فرق ہے وہ زبان کا فرق ہے اور کھانے کا فرق ہے اور لباس کا بھی فرق ہے کیونکہ وہاں کے لوگ زیادہ کھانے میں کھٹا استعمال کرتے ہیں اڈلی ڈوسا کھاتے ہیں اور یہاں کے لوگ اور شمالی ہندوستان کے لوگ زیادہ چاول کھانا پسند کرتے ہیں اگر زبان کی بات کریں تو یہاں کے لوگ ہندی بولتے ہیں اور وہاں کے لوگ کچھ الگ دوسری زبان میں بات کرتے ہیں لباس کی بات کریں تو یہاں کے لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں کرتا پجامہ پہنتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ شرٹ پہنتے ہیں دھوتی پہنتے ہیں کرتا پہنتے ہیں دھوتی پہنتے ہیں وہاں کا الگ ہے موسم کی اگر بات کریں تو وہاں کا موسم وہاں میں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے اور گرمی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم ایجوکیشن کی بھی بات کریں یعنی خواندگی کی بات کریں تو وہاں کے لوگ اکثر پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اس ادھر کے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور جاہل بھی ہوتے ہیں جغرافیہ کی بات کریں تو وہاں وہ علاقہ جو سمندر کے علاقے میں واقع ہے یعنی کہ جو شمالی جنوبی ہندوستان ہے وہ سمندری کنارے واقع ہے اور شمالی جو ہندوستان ہے یہ اس طرح نہیں ہے